हँ बोलू अहाँसभ तरफ केहन रोड बनल यए ह्म्म हँ एनो छथि ह्म्म हँ हँ हँ नहि बनल हँ गाड़ी घोड़ा चलै छै ह्म्म ह्म्म हँ हँ ह्म्म हँ हँ कच्ची तऽ आब नहि हैत ह्म्म हँ ह्म्म पक्कीकरण भए गेलै ने हँ हँ कच्ची तऽ आब नहि हेतै ह्म्म